ॾिसो हाणे ॿी भाषा ऐं संस्कृति जी ॻाल्हि कयां त सभिनि खां पहिरियों अंग्रेज़ी भाषा जो प्रभाव जामु पियो आहे त भाई हाणे जिते बि वञु त अंग्रेज़ी हिकिड़ी भाषा जेकी आहे इअं ज़रूरी थी वई आहे ॻाल्हाइण लाइ इएं किथे तव्हां इंटर्व्यू ॾियणु वञो था त उते पुछंदा आहिनि त तव्हां खे अंग्रेज़ी अचे थी न थी अचे अगरि तव्हां खे अचे थी उहा भाषा अ उन में सुठो प्रभाव साम्हूं वारे जो पए थो ऐं ॿी भाषा जो मां चवां त असां जे सिंधियुनि जे घर में हिंदी भाषा जो जामु प्रभाव आहे जीअं जेकी बि नईं जनरेशन अचे थी हीअं जंहिंजे घर में ॿार थियनि था त उहे उन्हनि सां हिंदीअ में था ॻाल्हाइनि सिंधी भाषा जी जॻहि ते त इहो जामु इफेक्ट उन ते प्रभाव पए थो जीअं मुंहिंजो इअं चवणु आहे की ॿारनि सां उहे सिंधीअ में न था ॻाल्हाइनि त ॿारनि खे सिंधी न थी अचे त असां जी भाषा किथे न किथे घटिजी रही आहे मूंखे त अहिड़ो डपु आहे की उहा लुप्तु न थी वञे अगरि तव्हां पंहिंजे ॿारनि सां सिंधीअ में घर में न ॻाल्हायो त पोइ सिंधी सिखंदो ई न त पोइ अॻियां हो पंहिंजे ॿारनि खे बि न सेखारींदो त मुंहिंजो इअं चवणु आहे की भाई भाषाऊं तव्हां हिंदी बि ॻाल्हायो सिंधी बि ॻाल्हायो ऐं तव्हां जी जेकी जंहिं शहर में तव्हां रहो था उतां जी जेकी भाषा हुजे उहा बि तव्हां ॻाल्हायो त कोई अहिड़ो वांदो कान्हे पर पंहिंजी जेकी सिंधी भाषा आहे जेकी सिंधी अबाणी ॿोली आहे त उहा तव्हां खे घर में त ॻाल्हाइणी खपे मुंहिंजे हिसाब सां त घर में कंपल्सरी थी वञणु खपे की भाई घर में सिंधी ई ॻाल्हाइबी कोई भाषा ॻाल्हायो ई न त तव्हां सिंधी प्रोग्रामनि में बि वेंदव वेंदा आहियो त उते बि चवंदा आहिनि की सिंधी ॻाल्हायो घर में सिंधी अबाणी ॿोली मिठिड़ी अबाणी ॿोली त ॿी भाषाउनि जो प्रभाव त जामु पियो आहे घणो करे मूंखे लॻे थो हिंदीअ जो प्रभाव जामु आहे माण्हू घर में पंहिंजनि सां ॿारनि सां वॾनि सां ॿाहिरि बि हिंदी था ॻाल्हाइनि त तव्हां खे जॾहिं बि कोई सिंधी माण्हू मिले त बे झिझक तव्हां उन सां सिंधीअ में ॻाल्हायो इन सां पंहिंजी सिंधी भाषा जो वाधारो थींदो ऐं ॿियो तव्हां खे सिंधी सिखंदव हूअ पंहिंजी जेकी एॾी मिठी भाषा आहे मातृ भाषा सिंधी त उहा तव्हां खे ॻाल्हाइणु खपे घर में बि त ॿाहिरि बि